बिहारक राजनीतिक व्यवस्था अहाँके पहिल प्रश्न अछि आओर एकर हम जवाब देबऽ चाहय छी जे बिहारक राजनीतिक व्यवस्थाके आइके दृष्टिकोणमे जे देखबय आओर आइ की सब दिनेसँ खास कऽ कऽ जे दिनसँ बिहार बंगालसँ अलग भेलय तै दिनसँ एकर स्थिति जे दयनीय भेलय आओर खराब बनेलकइ ई राजनीतिक व्यवस्थेके कारण भेलय ने आइ स्थिर अहाँके सरकार जे छै आओर ओकर जे कार्य करयके तरीका छै चाहय आइ देख लियौ तऽ बिहारमे मुख्य रूपसँ जे छै से तीन चारि टा पार्टीके राज रहलइ जेना कि अहाँके आर जे डी जे डी यू आओर जे छै से अहाँके बी जे पी अइ प्रकारक सरकार जे राजनीतिक पार्टी छै से सब दिन एकरापर शासन कयलक खास कए के जे एखन वर्तमान मुख्यमन्त्री पन्द्रह सालसँ ओ मुख्यमन्त्री छथि लेकिन विकासके जे छै आओर की होइ छै ओकर परिभाषा से हुनका अपनो नहि बुझल छन्हि आओर हम ई कहऽ चाहब जे बिहारक राजनीतिक व्यवस्था अत्यन्त दयनीय अछि जातिगत जे छै से केवल राजनीति होइए आओर जातिके छोड़िके आओर बिहारमे कोनो चीजपर कोनो चर्चे नहि अछि केवल मात्र जातिके नामपर लोकके लड़ेने आइ अहाँ गामसँ लअ कऽ पञ्चायत स्तरसँ लए कऽ राज्य स्तरक जे राजनीति छै तैमे केवल जाइते टाके प्रभुत्व अछि आओर तै कारण यऽ जे गाम गामक जे छै से व्यवस्था भ्रष्ट सँ भ्रष्ट भेल जा रहल अछि आओर ओ व्यवस्था अत्यन्त खराब बनयके कारण वएह अछि जे बिहारक राजनीतिक व्यवस्था जाबैत काल तक जातिगत अइमे जे छै से राजनीति होइत रहत ताबैत काल तक बिहारक विकास नहि भऽ सकइए बिहार अहिना रहत आओर हम जे छै न्यायधीश जिलाधिकारी सबके विषयमे आओर कार्यपालिकाके जे दण्डाधिकारी न्यायपालिकाके हम रूपमे कहब प्रशासन प्रशासन अगर कतहु छै अहाँके न्यायपालिका कतहु छै तऽ ओ कतहु ने कतहु सरकारसँ प्रभावित भइयैके काज करय छै जाबैत जहन राजनीतिक व्यवस्था खराब रहतइ जखन सरकार खराब रहतइ तऽ निश्चिते ओकर जे छै से प्रशासन आइ गलत प्रभाव देखेबे करतइ अइ दुआरे देखेतइ किएक कि आइ मनीष कश्यपवला एकटा मैटर आयल छलइए अहाँ देख सकय छियै जे खुलेआम ओ जे छै से सरकारके च चरित्रके चरितार्थ कऽके देखेलकइ तऽ ओकरापर आइ एन एस ए लगा देलकइ एन एस ए लगबैके पाछू तर्क कि ओकरा अरेस्ट करयके पाछू कि तऽ जरूर जे छै से प्रशासन जे छै से राजनीतिक दल आओर नेता सबके जे छै से चाटुकारिता करैत जे छै से अपन काज करइए तैके कारण एकटा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था नहि अछि तहन हँ न्यायधीशके विषयमे हम कहऽ चाहब जे न्यायधीश जे होइ छथिन ओ निष्पक्ष जरूर किएक कि हमरा अहाँके कोर्टपर विश्वास तऽ राखइए पड़तइ न्याय व्यवस्थापर विश्वास तऽ राखइए पड़तय तऽ न्याय व्यवस्थाके विषयमे नहि कहब बाँकी प्रशासनिक आओर जे कार्यपालिका आओर राजनीतिक सबमे जे छै तऽ अइ सबमे तऽ वएह छै जिसकी लाठी उसकी भैँस इएह कहऽ चाहब आओर इएह बिहार आओर स्थानीय राजनीतिक व्यवस्था अछि